تیراکی کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ کو تیرنا آتا ہے تو آپ کسی کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں اور خود کو بھی ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں اور یہ جسمانی طور سے بھی مدد کرتا ہے جیسے کیلریز برن کرنے میں کافی مددگار ہوتا ہے اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے تیراکی اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور شریر کو لچیلا بناتا ہے ہڈیاں ہم لوگوں کی بہت مضبوط ہو جاتی ہیں اور جسمانی کے بعد سانس جو پرابلم ہوتی ہے اگر ہم تیراکی کرتے ہیں تو ہم ڈبکیاں لیتے ہیں جیسے نیچے کے لیے تو اس میں بھی کافی مددگار ہوتا ہے کہ ہم اپنی سانس کو کب تک روک سکتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے کافی بہتر بینیفٹ ہوتا ہے اور ہم اپنی سانس کو بہتر ڈھنگ سے کافی دیر تک روک سکتے ہیں